हैलो हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते हाँ बोलिए हाँ तो हमको फूल खरीदना है ना हमारे घर शादी हुई है पड़ी है हाँ फूल खरीदना है कौनसा कौन कौन से

पूजा के लिया भी खरीदना है आप बताइए कौन कौनसा फूल है आपके पास हाँ ठीक है ठीक

ठीक है ठीक है फूल हमको आना होगा लेने हाँ ठीक है आप बता दीजिए हम फूल आल हम लेने आएँगे पूजा करना है शादी हुई है पड़ी है हाँ हाँ शादी पड़ी है हाँ शादी पड़ी इस समय तो नवरात्र पूजा है इस समय पूजा के लिए चए हाँ हाँ नवरात्र हाँ बीड़ी है यही सब चीज़ चाहिए ठीक है ठीक और दुर्गा जी का पूजा पाठ है आप जितना दे सकें और नौ दिन तो आप कहाँ रह गएल नौ दिन अब नौ दिन कहाँ रह गएल दो चार दिन दो तीन दिन का और पूजा है इसलिए हमको फूल लेना है तुमको देहात में फूल रहा है देहात में सब फूल पेड़ लगा है ठीक है ठीक है हम लाने आएँगे हाँ ठीक है तो हम फूल लेने आएँगे माला ठीक ठीक है हम आएँगे तो देखेंगे जो पसंद होगा लिया जाएगा ठीक है नमस्ते नमस्ते

और तो फूल तो और आपके यहाँ होगा बेल होगा गुड़हल होगा गुलाब होगा हाँ अब तो बहुत फूल खिल रहे हैं बहुत फूल खिल र ठीक है अब हम आने पर न बात होगी हाँ ठीक है नवरात्र के लिए तीन चार दिन का दिन है आप माला बना दीजिए हाँ नमस